हैलो ठीक खरे तुस सनाओ अ केह् होइया तुसें ई तुसें ई जेह्कियां दोआइयां दित्ती दियां हियां तुस खंदे रौह्ने उनेंगी निं चेत्ता रक्खना होंदा टाईम टू टाईम दोआइयां रक्खना पौंदियां ते थुआढ़ी में रपोट दिक्खी ही इन्नी कोई जादैतर एह् सुनने आह्ली गल्ल ऐ निं ऐ तुसें ई बाऽ मिगी इंया लगदा की तुसेंगी बड़ी कमजोरी ऐ ते तुस दुद्ध धनाला खाओ शैल भी बी अगर तुसेंगी कोई इक्क गल्ल करेओ तुस जागत अगर टैम लग्गग ते तुस आयो अस्ताल ते तुसेंगी चैक करी लैगे भला केह् परेशानी ऐ ते जेह्कियां तुसेंगी पैह्लें दोआइयां दित्ती दियां नी ओह् टाईम टू टाईम खंदे रवो ते ओह् एह् निं ऐ कि इक्क अज्ज खाद्धी ते इक्क कल्ल खाओ ओह् जियां जियां तुसेंगी दस्सी दियां नी तुसें उयां ओह् खंदियां रौह्नियां सारियां दोआइयां कोई इंया छुड़नी निं ओह् दोआई भी अगर कोई परेशानी बधगी ते जियां तुसेंगी आक्खे दा ना पर्हेज करना भिंडियां निं खानियां एह्का निं खाना ओह्का निं खाना ओह् तुसें बराबर पर्हेज करना इंया बद पर्हेज़ी निं करनी ऐ ते भी तुस चैक कराई लैयो तां खरी खरी भी तुस चैक करानै गी आयो कल्ल ते भी दिक्खी लैगे आं नेईं पैह्लें तुस आयो नी ते इंया फोनै र केह् सनाना तुसेंगी तुस आयो सामनै दिक्खगे भला केह् परेशानी ऐ कोई टेस्ट कराने गी लग्गगे ते भला केह् परेशानी ऐ खरी